जय झूलेलाल हा तव्हां मर्सिडिस जे शोरूम तां ॻाल्हायो ना हा मूंखे न पुछिणो अथई तोखे तोसे ना किसी हिकु ॻाल्हि कार जे बारे मां हा मूंखे न मर्सिडिस एएमजी कार जे बारे में न तोखे तोसां पुछिणो अथस त अवेलेबल आहे तुंहिंजी ईअ तुंहिंजी शोरूम में हूअ मर्सिडिस एएमजी त मर्सिडिस एएमजी ऐं एसएसएल पेट्रोल वारी मूंखे खपंदा त पंहिंजे शोरूम ते अभी अवेलेबल आहे उहो अवेलेबल आहे हूअ कार अच्छा हाणे अच्छा ऐं हुननि में के केर केर कलर अवेलेबल आहे अच्छा हूं अच्छा कारो बि कलर हूंदसि कारो कलर हूंदसि मूंखे कारो कलर खपंदो अच्छा ऐं अच्छा ऐं हा ऐं मूंखे पुछिणो तसि की केतिरे जी आहे मतिलबु टोटल अगरि मां पुछां तोखे तो केतिरी जी पड़ी वेंदसि मूंखे ना मूंखे न

मूंखे न मतिलबु

भई मूंखे त टॉप माॅडल ई खपे थो मूंखे त टाॅप माॅडल ई खपे थो हा अच्छा हिकु करोड़ पंजवीह लख ऐं कुझु अच्छा ऐं हूं ऐं अगरि मां अॼु बुक कराइंदसि त मूंखे डिलेवरी कॾहिं मिलंदी हीअ डिलेवरी अच्छा अच्छा

हा मान पंद्रहं लाख अच्छा चलो मां तोखे कन्फम करे ॿुधाईंदसि ठीकु आहे जय झूलेलाल ठीकु आहे जय झूलेलाल